ہندوستانی نقل و حمل کا نظام جو ہے

مال گاڑی یعنی ٹرین والی جو مال گاڑی ہوتی اُس پر کافی منحصر ہے اِسی طریقے سے جو شپ ہوتے ہیں پانی والے جہاز جن کو کہا جاتا ہے اُس پر بھی ہندوستانی نقل و حمل کا نظام کافی منحصر ہے کافی ڈپینڈ کرتا ہے لیکن زیادہ تر ہندوستانی نقل و حمل کا نِظام مال گاڑی یعنی ٹرین دوارا ہوتا ہے اور اِس کے اِس سے فوائد بھی بہت سے ہیں لیکن اِس سے کچھ چیلنج چیلنجز بھی آتے رہتے ہیں کیوں کہ جو مال گاڑی ہوتی ہے وہ بہت ہی دھیرے رفتار میں چلتی ہے جس کی وجہ سے جو سامان ہوتا ہے جو مال ہوتا ہے وہ کافی ٹائم لیتا ہے اپنے اِس جہاں اُس سامان کو پہنچا پہنچانا رہتا ہے وہاں تک پہنچنے میں اُس سامان کو کافی ٹائم لگتا ہے کیوں کہ جو مال گاڑی ہوتی ہے کافی دھیرے چلتی ہے اور وہ جب چلتی ہے تو رُک رُک کے چلتی ہے کیوں کہ اُس کو کراس دینا رہتا ہے دیگر ٹرینوں کو جو سواری والی ٹرینیں ہوتی ہیں ایکسپریس ٹرینیں ہوتی ہیں اُن سب کو دیکھتے ہوئے مال گاڑیوں کو رُکنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کافی دقتیں ہوتی سامان کافی دیر میں پہنچتے ہیں اپنی جگہ پر لیکن اب جو ہے ایسا ہے کہ گورنمنٹ نے مال گاڑیوں کے لیے الگ سے پٹریاں بچھانا شروع کر دیا ہیں جس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے اور مال گاڑیاں سامان کو کافی تیزی سے بہت جلدی میں اُس کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں جو کافی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے